ते साढ़े इत्थै ब्याह् बड़े शैल होंदे ऐं ते मिगी बी बड़े शैल लग्गे ब्याह् इद्धरै दे ते इत्थै साढ़े गाने बी बड़े शैल शैल चलदे ऐं ते हून में थुहानूं केह् सनां बड़े गाने टलदे बड़े किस्म किस्मां दे गाने चलदे रौंह्दे ऐं इत्थै मतलब कदें डोगरी सांच चलदे बिच्च ते कदें पंजाबी बी चलदे ऐं मतलव इक ते बड़ा शैल लगदा ऐ है ना गाना बापू बे कला मरोड़ एह् बड़ा शैल गाना ऐ ठीक ऐ ओह्दे कन्नै मतलब कि कन्नै ढोलकी बजदी ढोलकी कन्नै उप्पर चमचा लाइयै इ'यां टक टक करदे टक टक टक मतलव बड़ी शैल इ'यां शैल जनानियां गाना गांदियां ते बिच्च नचदे बी हैन सारे ते मिगी बी नच्चन बड़ा शैल लगदा लेकिन लेकिन केह् करी सकने मते मुड़े ओह्दे च मतलब नचदे निं हैन लेकिन बड़े इ'यां लिमटिड होंदे न जेह्ड़े नच्चने आह्ले ते मिगी बी बड़ा शैल लगदा लेकिन थोह्ड़ी शर्म बी औंदी नचदे कि माए छड़ी कुड़ियें ते जनानियें दे बिच्च नच्चना इयां शैल निं लगदा लेकिन फिर बी ठीक ऐ इ'यां करना चाहिदा सगुआं इ'यां हां ते बड़ा मज़ा औंदा फिर ब्याह् च ते बड़ा किश होंदा उत्थै हल्दी ब्याह् रिंग सैरमनी एह् ते पैह्लें होंदा ना स्टार्टिंग च ते बाकी इयां दिनें दिनें होदां रौंहदा सारा किश चलदे रौंह्दा मज़े कन्नै ते मतलब बड़ा मज़ा औंदा उत्थै फिर टैंट टुंट लगदे दाल चौल अम्बल बनदे ते दाल चौल अम्बल खाइयै अते आहा हा हा मज़ा आई जंदा फिर संगीत च एह् औंदी साली सूली औंदी उं'दे उप्पर सॉरी उं'दे उप्पर नी उं'दे उप्पर गल्त बोलली ओड़ेआ मतलब कि थोह्ड़ा समझना पौंदा कि केह् करा ने केह् नेईं बाकी थुहानू ते पता जे कुड़ी दा ब्याह् होऐ ते मुड़ै नै फिर शैल कम्म करना पौंदा कि कुड़ी दा भ्रा ऐ ते मतलब इक स्हाबै नौकर गै होई गेआ मतलब कि कम्म करदे चलो करदे चलो कोई इ'यां पास्सै पूस्से निं दिक्खना जे ऐ बो ऐ फलाना ठमकाना करदे चलो ते बाकी गाना गूना चलदे रौंह्दा मज़ा होंदा गाना सुनियै ते उत्थै बैठियै तालियां बज़ानियां टिच टिच टिच ते मतलब मज़ा औंदा सुनियै शाम्मी सारियां जनानियां औंदियां ते कट्ठै मिलियै रलियै डांस करदे कोई कोई गाना गांदे ते कन्नै अस अपनी डोगरी डांस गी बड़ी प्रमोट करने होन्ने कि मतलब शैल करियै साह्नूं करना चाहिदा अपनी डोगरी पर प्रमोट करना चाहिदा ते साढ़े जम्मू च ते सांबा च जिन्ना बी अपना जम्मू ऐ सारे च मतलब जोगरी डोगरी भाशा दा बड़ा शैल प्रयोग होंदा ऐ बड़ी शैल डोगरी भासा बड़ी मिट्ठी भाशा ऐ ते जम्मू आह्ला जेह्ड़ा ब्याह् च ते ओह्दे च बड़ा मज़ा औंदा की के बड़ी भारी रसमांह् होंदियां एह्दे च लोग हफ्ता पैह्लें इत्थै डीजे डूजे लग्गी पौंदे ते दे बज्जै कड़ाके फिर दे डांस पर डांस भांगड़ा होंदा अद्धी रातीं धोड़ी डीजे चलदा रौंह्दा चलदा रौंह्दा मह्ल्ले आह्ले बी दुखी कि बस करो किन्ना नच्चना ते इत्थै इन्ने शैल शैल गाने चलदे न कन्नै संगीत उप्पर ते बड़े बड़े शैल ते प्यारे गाने बजदे ते ओह्दे उप्पर सारी जनानियां नचदियां कुड़ियां बी नचदियां ऐं ते उ'नें दिक्खियै अस बी नच्चन लगी पौन्ने आं ते साढ़े इत्थै जिसलै ब्याह् होंदा ते में ते पूरा पूरा दिन दपैह्रीं उत्थै रोह्न्ना होन्ना ते क्या मजा औंदा उत्थै मतलब पूरा पूरा ब्याह् दिक्खना डांस करना ते मिगी बी पसंद ऐ लेकिन थोह्ड़ी शर्म आई जंदी करदे करदे